हू'न आह्ले जमाने ते पैह्ले जमाने च बड़ा फर्क ऐ पैह्ले जमाने च केह् हा कि सारा कम्म हत्थे कन्नै होंदा हा ते ओह्दे च काफी सारा टैम बी लगदा हा साढ़ा ते हू'न अजकल्ल सारा कम्म मशीनें कन्नै आई गेदा उ'दे कन्नै केह् ऐ कि थोह्ड़ी मशीनें नै कम्म कि जेह्ड़ा कम्म पैह्ले इक बंदा करदा हा दस बंदे करदे हे हू'न इक बंदा उस्सी मकाई ओड़दा कम्मे ही ते तौल ते होई गेई ऐ लेकिन उ'दे कन्नै साढ़े जेह्ड़े हत्थु कम्म करने आह्ला सिस्टम ओह् पैह्ले आह्ला हू'न खत्म होइया ओह्कड़ा ते हु'न ते पैह्ले जमाने पैह्ले जमाने केह् होंदा हा कि थोआड़ा चार बंदे अपने च बेहि जाना प्रेम भाव वी होंदा हा ते इक दुए नै बेहियै दुक्ख सुक्ख फरोलने अपनी दिनै कम्म करने शाम्मी बेहियै गल्ल बात करनी उ'दे कन्नै केह् होंदा हा कि अपना मन वी हल्का होई जंदा हा ते ओह् कन्नै इक दूे दा हाल चाल वी पुच्छी लैंदा हे ते हु'न थोह्ड़ा जेहा जमाना अग्गै अग्गै बीजी होई गेदा उ'दे च इक दुए दा पता लैने दा टैम निं होंदा कि कौन केह् करा दा अजकल्ल अपने कन्नै गवांडां पर पता निं होंदा हा पैह्ले पुरे म्हल्ले दी खबर होंदी ही कि कौन केह् करा दा कौन केह् करा दा और खेत्तरें कम्म करना कम्म करना जुल्लै ते जे कुतै इक दा कम्म थोह्ड़ा पिच्छै रोआ दा होऐ दुए नै मदद कराई ओड़नी हाले जोगें नै कम्म होना उन जुदे पिच्छै जमीनां पिच्छै बाह्ने रेहि दि'यां दूए नै चली जाना ओह्दी मैं तेरी मदद कराई ओड़ना हां ते इयां कम्म चलदे हे आप्पे च बड़ा प्रेम भाव हा हु'न ओह्कड़े दिन नेईं रेह् चलो एह् जमाने बदलने कन्नै सब कुछ बदलदा गेआ उ'दे कन्नै कुछ सहूलतां आई गेइयां पैह्ले केह् होंदा हा कि कुतै जाना होंदा हा पैदल जन्दे हे गड्डियां वगैरा कक्ख निं ही जेह्ड़े थोह्ड़े पैसे आह्ले होंदे हे उ'नैं कुतै घोड़ा घाड़ा रक्खे होने ओह्दे उप्पर जाना बाकि जैदा लोक पैदल गै चलदे हे तै हु'न अजकल्ल गड्डियां आई गेदियां गड्डियां जुत्थै जाना गड्डियें पर बेहियै जाना आना शिड़कां बनी गेदियां रोड़ बनी गेदे गड्डियां आई गेदियां ते ओह्दे कन्नै जिंदगी थोह्ड़ी अरामपरस्त होई गेदी ऐ लेकिन ओह्दे कन्नै केह् होया कि बमारियां जैदा बधी गेदियां पैह्ले कम्म करदे हे खेत्तरें परसीन्ना कढ्डदे हे तै बमार निं होंदे हे इ'न्ना लोक हु'न अजकल्ल कम्म निं करदे ते बमार गै होना जे कोई चार कदम चली जा तां तामि आक्खना गड्डी बगैरा निं जाना धुप्प लग्गी जानी ऐ उसलै धुप्प शां दा इ'न्ना पता निं ही निकल बिजली आने कन्नै पक्खे कूलर लग्गी गेदे उं'दे कन्नै लोक बड़े अरामपरस्त होई गेदे धुप्पा निकलना निं परसीना कड्ढना निं फिर बमारियां लग्गनियां पैह्ले केह् होंदा हा कि पैह्ले खेत्तरें च कम्म करना शैल पसीना कड्ढना खाना वी शैल खराकां बी शैल खानियां अजकल्ल खराकां बी उऐ नेही आई गेदियां जुरिआ खेत्तरें सुट्टनें उऐ जुरिआ खाइयै अस बमार पेई ने जुरिआ आह्ली फसल खाइयै ते पैह्ले केह् होंदा हा देसी हैले दी फसलां होंदी हियां ते ताकतवर फसलां होंदी हियां खाना जो वी खाना पीना वी ताकतवर होंदा हा दुध्दा देहियें नै रुट्टी खानियां घ्यो खाने ते अजकल्ल दुध्द देहिं ओह्ड़े मिलदे गै नेईं घ्यो जेह्ड़े ओह् वी मिलावटी आई गेदे अजकल्ल पैह्ले लोक ताकतवर होंदे हे किन्नी किन्नी उमरां होई जंदियां हियां सौ सौ साल इक सौ इक सौ बीह् बीह् साल जींदे रोह्नदे हे अजकल्ल चालियें सालें पञां सालें बाद बमारियां जागी पौंदियां कारण उ'दा खान पीन साढ़ा उयै होई गेदा कि इक फास्टफूड अजकल्ल चली पेदे न तली दी चीजां खानियां ओह् तली चीजां खाने कन्नै उ'दे कन्नै उल्टी बमारियां फैल दियां ते पैह्ले एह् चीजां नेईं हियां ओदां थोह्ड़ी घ्यो श्यो खाई वी लैंदे हे तै खेत्तरें कम्म करना पसीना कड्ढना ते ओह् पची जंदा हा और पैह्ले जाकतें किल्लो किल्लो डेढ़ डेढ़ दो दो किल्लो दुध्द बैठे पी ओड़दे हे अजकल्ल बच्चें दी अद्धा किल्लो दुध्द देओ ते इ'नें टट्टियां लग्गी जंदियां कारण ओह्दा कि अस इ'नें खलाए दा निं स्टार्टिंग असैं इ'नें खराकां निं दित्तियां इन्नी ब इन्नी बर्जिश निं ऐ इन्नी खराकां निं हैन तां उ'दे कन्नै उ'ने पचदा वी कक्ख निं ते बमार पेई जन्दे और दुआ अजकल्ल एह् टीवी चली गेदे मोबाइल चली पेदे ओह्दे कन्नै केह् होया कि अक्खां खराब होई जंदियां तौले गै चश्मे लग्गी जन्दे निक्के निक्के बच्चें दिक्खो चश्मे लग्गी गेदे पैह्लै पराने बजुर्ग हे साढ़े माता होर हे नब्बै पचानुए साल दे उमर च उं'दी चरानुए साल दी उमर च उं'दी डैथ होई जिल्लै उं'दे मरे न ते उस बेल्ले तक वी उं'दी नजर जिन्दी ठीक ही आए गेदे पछानी लैंदे हे कौन आया उ'नै दिक्खियै पछानी लैना इन्नी नजरां तेज हि'यां अजकल्ल दिक्खो दस दस बारां बारां पन्द्रां पन्द्रां साल दे बच्चे दी चश्में लग्गी गेदे उ'दा कारण इयै कि इयै टीवी दिक्खने मोबाइल दिक्खने बच्चे उदे च खोई जन्दे अजकल्ल जमदा बच्चा होंदा जमदे गै उस्सी बच्चे दी मोबाइल देई ओड़ो बच्चा बड़ा खुश रोह्नदा ते अस वी कुछ गल्ती करी ओड़ने साढ़ी मां भैनां वी कुछ गल्तियां करी ओड़दियां ओह् केह् करदे कि अपने बच्चे दी कोई कम्म करना बच्चे मोबाइल देई ओड़ना भाई बच्चा मोबाइल कन्नै खेलदा रोह्ग बच्चे गी केह् होंदा कि मोबाइल दा चस्का पेई जंदा चस्का पेई जंदा जुस्लै बड्डा होंदा बच्चा थोह्ड़ा देआ होश संभालदा मोबाइल छोड़दा निं हु'न मोबाइल च ओह् अजकल्ल उल्टी सिद्धियां गेमां चली पेदियां उ'दे कन्नै बच्चा और जैदा उ'दे च खोई जंदा बड्डे बच्चे मोबाइल छोड़दे निं जिन्ना मर्जी करो बच्चे क्यूंकि उ'नें ते असैं खुद आदतां निक्के होंदे पाई ओड़ियां मोबाइल दियां ते बच्चें मोबाइल दिक्खदे रोह्ना कम्म कोई करना निं कोई हरकत निं करनी ओह्दे कन्नै केह् होना कि बच्चें दी जेह्ड़ी शरीर शक्ति ऐ ओह् वी कमजोर होई जन्दियां अक्खां कमजोर होई जन्दियां बच्चे दिक्खो छोटे अजकल्ल अस बच्चें दी तली चीजां जैदा खलाने अस जुदे कन्नै बच्चें दी अंदर छोटे बच्चे दी गै अंदर बमारियां होन लगी पौंदियां और मिट्ठा जैदा बच्चें दिन्ने ओह् वी मिट्ठे कन्नै केह् होंदा कि बच्चे दी दंद खराब होंदे निक्के निक्के बच्चें दिक्खो दंद पुरे खराब होई गेदे उ'दा कारण केह् ऐ कारण इयै कि बच्चें दी जेह्ड़ी खान पीन ऐ ओह् स्हेई निं ऐ जुदे कन्नै के बच्चें दे दंद खराब होआ दे बच्चें दी अक्खां खराब होआ दियां ते इस करियै पैह्ले जमाने इस जमाने कोला फिर बी कुछ हद्द तक ठीक ऐ थोह्ड़े कम्म थोहड़े मुश्कल करने पौंदे हे लेकिन शरीर मजबूत रोह्नदे हे अजकल्ल कम्म कुछ निं ऐ ते शरीर बिल्कुल खोखले होई गेदे इं'दे शरीरे ताकत निं रेह् दी ऐ हु'न दुए बच्चें दी अजकल्ल पढ़ाइयें दा बोज पेई गेदा पैह्ले पैह्ले बच्चें दी इ'न्ना पढ़ाई दा बोझ निं होंदा हा पैह्ले पढ़ाइयें बच्चें पढ़ाइयें दा बोज पेई गेदा उ'दे कन्नै बच्चा केह् होंदा कि बच्चा उज्जना केह् बच्चे होश गै निं औंदी भाई मैं केह् करना केह् नेईं करना तै पढ़ाइयें अजकल्ल बड़ा कम्पटीशन होई गेदा ब मां बब्ब इक बच्चा अगर नब्बै परसैंट लिआ दा तै न उं'दे आह्ला अगर उनानुए परसैंट लिआ दा ते उन आक्खना उं'दे आह्लै नब्बै ले तू कानुए कि निं ले हैन उ'दा बच्चे प्रैशर पौंदा बच्चे प्रैशर जैदा पौंदा जीनु बच्चे जैदा दमाकी लोड़ पौंदा बच्चे और बच्चे दी हु'न जेह्ड़ी इस करियै बच्चे जैदा कमजोर होंदे न बच्चे क्यूंकि ओह्दे च गै खोई पढ़ाई विच गै डुब्बे दे रोह्नदे पढ़ाई विच गै डुब्बे दे रोह्नदे बचारें उ'नें होश गै निं औंदी छोट्टे बच्चें एह् अजकल्ल तिन साल दा बच्चा जेह्ड़ा ओह् स्कूल भेजी ओड़ने अस तिन साल दे बच्चे दी जुल्लै स्कूल भेजी ओड़ने आं ते उस्सी केह् करने आं के ओह् उस्सी पढ़ाई दा बोज पेई जंदा पैह्लै साढ़े टैम हे अट्ठ अट्ठ साल दे बच्चे सत्त सत्त साल दे बच्चे स्कूल पढ़न पांदे हे और उस बेल्लै पढ़ाई मैं थोह्ड़ी जेह्ड़ा दसमीं पढ़ी जंदा हा उस्सी वी नौकरी मिल्ली जंदी ही अजकल्ल बच्चें दे जिन्ना मर्जी पढ़ लै नौकरी नाकरी दा अजकल्ल बच्चें दी है गै कुछ निं ऐ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ पढ़ी पढ़ी पढ़ी पढ़ी बच्चे पागल होइंदे और दुआ ना ते ओह् घरा दा कम्म करी सकदे बाद'च घरा दे कम्मे बी बेकार होई जन्दे और पढ़ाइयां करी करी करी अग्गे नौकरियां वी निं उ'नें मिलदियां ते ओह् बच्चे कुसे कम्मे दे निं रोह्नदे हैन पैह्लै एह् होंदा हा कि कम्म बच्चे दी अगर नेईं वी कुतै पढ़ियै नौकरी लब्बै तां बच्चे निक्के होंदे गै कम्म कुम्म असैं लाये दे होंदे हे उ'दे कन्नै केह् होंदा हा कि बच्चे दी इक रोजे दी रुटीन बनी रोह्नदी ही उस्सी पता होंदा हा भाई मैं एह् कम्म करना ओह् करना उसलै उ'दा ब्यास पेदा रोह्नदा हा अजकल्ल बच्चें गी अस निक्के होंदै कम्म लांदे निं जुल्लै बड्डे होंदे अस फ्ही उ'नें कम्म दस्सने आं तै कम्म करी निं सकदे क्यूंकि उनेंगी इन्ना ओह् निं कम्मा दा तजर्बा निं असै कुतै दस्सेया गै निं उ'ने कम्म तै उ'दे च अस बच्चे वी दोश निं देई सकदे कि दोश ते साढ़ा अपना ऐ और खास करियै इस वेल्लै जेह्ड़ा कम्पटीशन चला दा ओह्दे ओह्दे कारण बच्चे दी अस स्हेई परवरिश निं करी पांदे जेह्दे कन्नै के बच्चा रोह्नदा उ'दा इक एम बनी जंदा मैं पढ़ाई करनी पढ़ाई करनी और पढ़ाई बिच बच्चा खोया रौह्नदा ओह्दे बिच गै बच्चे दी केह् होंदा कि जैदा लोड पौने कन्नै बच्चे दी बाद विच नौकरी निं मिलदियां तै बच्चे दी बड़ी परेशानी होंदी अग्गै तै